मां एह् बैट बी हैन तुंदे कोल दुकान आं बैट दी एह् केह्ड़ी लकड़ी ऐ लग्गी दी मिगी चाहिदा बिंडी जिसदा बिंडा ओह् अखरोट दी होंदी ऐ ते अग्गें बैट लकड़ी इयै सफेदा जेह्ड़ा होंदा सफेदा आं केह् रेट केह् ऐ एह् कियां केह् भाव आं मिगी कोई दरम्याना चाहिदा दरम्याना दा केह् मुल्ल ऐ बल्ले बल्ले अट्ठ सौ रपेआ इन्ना मैहंगा चलो तुस देई ओड़ेओ कोई चार बैग करी ओड़ेओ पैक एह्दे कन्नै ओह्बी होना पैरें ई लानै आह्ले ओह् बूद दे दस्ताने चलो ठीक ऐ ठीक भेजी ओड़ेओ तुस पैसे बिल बनाइयै भेजी देई ओड़गे